हा असां वेंदा आहियूं लखनऊ महोत्सव वेंदा आहियूं और एक्स्पो बि वेंदा आहियूं हुते मां ॿार ॾिसंदा आहिनि और महोत्सव में चारि चीजां ॾिसंदा आहियूं त मज़ो बि ईंदो आहे और ॿार हुते वञी करे पंहिंजो इंजॉय बि कंदा आहिनि सुठो बि लॻंदो अथनि ॿारनि खे और पाण में घर में हूंदा आहियूं त लेडीस मिलंदा आहियूं त उहे बि चवंदियूं आहिनि कि कॾहिं छुटी थिए थी पेई त हलो पाणि एग्ज़िबि हेॾे महोत्सव में या एक्स्पो में हलूं था पिया त उते वञी करे असां पंहिंजो मज़ो वठंदा आहियूं चारि चीजां हुते ॾिसंदा आहियूं त कुझु न कुझु वठी करे घर में ईंदा आहियूं पंहिंजो सजाईंदा बि आहियूं और सुठो बि लॻे थो पियो कि चा पाणि सिंधी समाज जो पंहिंजो गॾु मिली करे महोत्सव वग़ैरह जो वेंदा आहियूं त